जोंनि भारतआव हेल्ट केयारनि सिसथिमआ जाबाय जोङो हस्पितालाव थांनानै रिसिप दानग्रोहैनांगौ दाननानै ओमफ्राय लाइन फाथिनानै थानांगौ बेनिफ्राय दसे सम डाक्टारखौ नेनांगौ एखम्ब्ला समाव डक्ट'रखौ नेनायाबो गोबाव सम जायो बिदिनो आदा घन्टासो गाहाम नेनांगौ जायो लाइन फाथिनानै थानानै बेनिफ्राय सिसथिमआ थिग मटन जाया जाय जेरै मेरैनो हाबला बायनो नागिरो बेहाय असुबिदा जायो असुबिदा जायो बेनिफ्राय जोङो बेनि माखासे मेडिसिन मोननांगौफोरखौ मोनो डक्ट'रनो देखायखांनानै जोङो बिदिनो सोरनिबाफोर बेमाराव बिदिनो ब्लाद टेस्ट खालामनो होयो ब्लाद टेस्ट खालामनाय जायो माखासे ब्लाद टेस्टफोरखौ जोंनि बालाजान पि ओइस सि आव जाजोबा नालाय जोङो गुबुन जायगायाव थांनांगौ जाहैयो आरो जेरखम क'क्राझार बायदियाव ब्लाद टेस्ट खालामहैनांगौ जाहैयो बेनिफ्रायसो जोङो उनाव डक्ट'रनो रिपर्टफोरखौ देखायफैनाय जायो बिदिनो जों एखम्ब्ला समाव फैयोब्ला डक्ट'रफोरखौबो नेना नागिरनांगौ जाहैयो बबाव थायो बबाव थाया बिनिफ्राय लोगो मोनबा मोनबाय आरो मोनाब्ला नेक्स्त टाइमआवसो अखा नायैसो नागिरनांगौ जानानै फैयो देखाय हैफिननांगौ जायो आरो बेनिफ्राय जोङो मेडिसिनफोरखौ लिरनानै हरनायखौ फारमासिफ्राव लानांगौ जायो